हमर गाँव के तिलेशर मन्दिर नामी गामी छै जेकर रोज़ पूजा करय लए आबैया ओकर वस्त्र छी ललका धोती अपन पहैन के रुद्राक्ष माला फूल बेल पत्र हर तरह के मतलब पेड़ पौधा फूल सब यऽ ओकर खाना अहाँके जे हर सोमवारीके साबूदाना के खीर दूध के खीर मिसरी प्रसादी इसब सब चढ़ैया बाबाके अनेक प्रकारके कते कते अनेक जगह से लोक आबैया पूजा करय लए बाबा के दरबारमे हमरा तिलेशर मन्दिर के सब किछु सब किछु सही छै जे मन्दिरके प्राङ्गण मन्दिर हमर साफ़ सुथरा सब किछु रहैया सब सुन्दर रहैया हमर बाबा से सब प्रसन्न छै जे बाबा तिलेशर छै सुखपुर गाँव हमरा सबके आओर नीक हमरा गाँव मे तिलेशर मन्दिर अछि जे हम रोज़ पूजा करैय लए जाइ छी गाँव समाज के लोगो पूजा करैया लए जाइया जे तिलेशर मन्दिर गाँव के मन्दिर छियै जे हम पूजा करै लए जायब आओर की एहिमे विशेष ई यऽ जे बाबा तिलेशर नाथ मंदिर छै हरेक प्रकार के मन्दिर छै बाबा तिलेशर मन्दिर यऽ हमरा गाँवमे तिलेशर के बगलमे पार्वती मन्दिर नन्दी मन्दिर ओकर बाद कालीके मन्दिर अछि दुर्गा मंदिर अछि हर मन्दिर अछि जनमाष्टमी पूजा होइया कृष्णाष्टमी पूजा जेकरा कहल जाइ छै दुर्गा पूजा होइया मेला लागैया दुर्गा पूजा के हमरा सबके मनोरञ्जन लागल हर पूजा मे हर तरहके भोजन कखनो खीर होइया साबूदाना के खीर दूध के खीर ई सब स्वादिष्ट भोजन बनै अछि आबू अहुँ सब कखनो सुपौल सुखपुर हमर सबके ज़िला सुपौल भेल स्वादिष्ट भोजन मिलत पूजा करय लए मिलत बाबा के अच्छा खासा नजारा मिलत आओर की कहि सकब हम आबू अहूँ सब तिलेशर मन्दिर जॅं अहाँके